میری سب سے پسندیدہ ستارہ بینی کی یاد یا تجربہ ایک اس رات کا ہے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ صحرا میں ستارے دیکھ رہا تھا ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے جہاں روشنی کی آلودگی بہت کم تھی یہاں تک کہ شہر میں بھی میں نے کبھی اس طرح آسمان نہیں دیکھا تھا اس رات آسمان لامحدود ستاروں سے بھرا ہوا تھا ہم نے ملکی وے سیٹلائٹس اور یہاں تک کہ ایک شہاب ثاقب بھی دیکھا ہم نے گہرے اور خاموش صحرا میں ستاروں کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں گزارے اور یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب میں نے اپنے آپ کو کائنات کی وسعت اور خوبصورتی کے سامنے محسوس کیا یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ بڑا اور پراسرار حصہ